बुंनो थाङोब्ला बावखुंग्रि हाजोआनो बे जायगानि गाहाय दोहोरोमारि हासिन कक्राझार दिसथ्रिखनि सिङावनो दं बे हाजोआ एप्रिल मासाव बैसागु दिनखालि बे हाजोआव गोबां मानसिफोराहाय गाखोहैयो आरोना गोसोयाव माबा माबि मिजिं लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि उन्दै गासिबो बे हाजोयाव हाय बै दिनखालि गाखोनो थाङो बे हाजोआव गोबां हिन्दुफोरा फुजा होयो बाथौआ बाथौनि फुजा होगोन आरो ओरै मोदाय दावदाइनो बिबार होना फुजा खालामग्राया आलादा गोबां मन्दिरफोरा बे हाजो आव दङ आलादा आलादा फोथायनाय हिसाबै गाव गावनि सान्नायखौ जाफुंहोनो बे हाजोआव मानसिफोरा फुजा हैयो गोदो गोदाइनि मानसिफोरा होनो लाय बे बावखुंग्रियाव गाखोबानो गोसोनि सान्नायफ्रा जाफुङो बे दोरोमारिफोरबो खालि खेला दुला मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानाय गासिबोनि बादायलायनाय जायो जों दाखालिसो बावैसो बे बोसोरावनो इउनिबारसिथिनि बयस हस्थेल आरो गार्लमस हस्थेल जयै गाखोनो थांदोंमोन खस्थ'यालाय मोनदोंमोन बे हाजो गाखो हैनायाव नाथाय गोसोखौबो मोजां मोनदों लोगो दोगो इनथारेस्थबो जायो नालाय